हैलो हां नेईं छड़ी भिंडी अ अ आं ठीक ऐ नेईं भिंडियां शैल ई भेजेओ शैल भेजेओ अच्छा खीरा भेजी ओड़ेओ खीरा भेजी ओड़ेओ अं दौ किलो दौ किलो भेजी ओड़ेओ आं ठीक ठीक नेईं ठीक बस इयै लैना आं भिंडियां खन्नै होने अस अं अं ठीक ऐ जिन्ने किलो भिंडी होग उन्नी जिन्नी लैती दी होग उन्ने पैसे भेजने पैसा कैश ओह्बी कैश ठीक ठीक